लखनऊ ज़िले जे वाधारे ऐं वाधारे जे मामलन में माली समाजी राजनैतिक या माहौली परेशानियुनि जो मुक़ाबिलो करणो थो पवे जंहिंजो असर लखनऊ ज़िले ते थी रहियो आहे फसलन जी सुठी पोख थिए ऐं उनीअ जो चङीअ तरह ध्यानु रखिजे जीअं त फसल सुठी पैदा थिए सुठे अघनि ते विकामजे ऐं माली हालति में सुधार थिए प्रकृति जे ओखे असर तां बचण जो सुठो प्रबंध थिए आवाम सेहतमंद रहे जंहिंजो असरु आम इंसान जे सिहत ते सुठो पए वॾे ऐं पुराणे तलावनि जो सुधार थिए उन्हनि जी मरम्मत सुठी थिए सुठो साफ़ पाणी मिले इहे सभिनि ॻाल्हियुनि ते अमल लखनऊ ज़िले जे वाधारे ऐं माली हालति जे वाधारे में मददगार थींदो